बाकी ग्रैहं कोला जमीन उप्पर इक अलग जिंदगी ऐ की जे जमीन उप्पर पानी हवा जिन्नियां बी असें गी जरूरतां होंदियां ओह् सारा किश मिलदा बाकी ग्रैह् न जिन्ने बी इं'दे पर जिंदगी जेह्की ठीक निं ऐ की जे जिन्ने बी साढे़ साईंसदान

तजर्बा कट्टेआ लेइयै उत्थै ते ना ते पानी ऐ ना हवा ऐ ना बूह्टे न जेह्की ऑक्सिजन ऐ असें गी निं मिलदी ना पानी असें गी मिलदा पानी इक जिंदगी आस्तै बड़ा जरूरी ऐ होर हवा बी बड़ी जरूरी ऐ असें इन्नै दिन अगर रौह्ना बी होऐ किन्ने दिन अस ऑक्सिजन लेइयै अस रेही सकने ओह् मुमकिन निं ऐ इस कारण जमीन उप्पर जेह्का रौह्ना एह् अलग ऐ जमीन पर अस हर चीज चाहे बूह्टे लागे चाहे फसल लागे चाहे किश बी लागे खाने पीने दी चीज ओह् असें गी मिली सकदी ताजी हवा मिली सकदी बाकी ग्रैह् न जेह्के जिन्ना खर्च करियै साईंसदान जा दे न ओह् अपना तजर्बा कट्टै दे ओह्दे च कोई मुमकिन निं ऐ की जे जिस जगह् उप्पर बूह्टे पानी हवा कोई साधन निं ऐ उत्थै रौह्ना कि'यां ऐ जिस कारण धरती दा धरती उप्पर रौह्ना ओह् बिलकुल अलग ऐ धरती उप्पर जिन्ना मजा ऐ होर जिंदगी बी धरती उप्पर ऐ जी सकदी ऐ नेईं तां होर ग्रैह् उप्पर जीना मुश्कल ऐ की जे होर ग्रैह् उप्पर जेह्की जिंदगी ऐ ओह् अस नेईं जी सकने